دِلّی ایک بڑا قدیم اور بڑا مشہور شہر ہے یہ فصیل بند شہر کہلاتا تھا اِس کے چاروں طرف جو ہے ایک دیوار تھی جس میں پانچ گیٹ بنے ہوئے تھے جو آنے اور جانے کے وہی راستے تھے دِلّی کے اندر اینٹری اُسی سے ہوتی تھی جو دِلّی گیٹ تھا ایک کلکتہ گیٹ ہے ایک اجمیری گیٹ ہے ایک لاہوری گیٹ ہے ایک کشمیری گیٹ ہے اور بڑے طریقے سے اِس کو بسایا گیا تھا مرکزی طور پر چاندنی چوک اور بلی ماراں صدر بازار آزاد مارکیٹ یہ نمایاں خصوصیات رکھتے تھے یہاں ضروریات کے تمام سامان مِل جایا کرتے تھے اور جو ہے پھر آبادی دِلّی کی بڑھتی چلی گئی تو نظام الدّین جو ہے وہ شہر بصارت کے اعتبار سے عمل میں آیا وہاں پہ نظام الدّین اولیاء علیہ الرحمہ جو ایک بہت پایہ کے بزرگ گزرے ہیں اُن کی اُن کا آستانہ ہے اُن کا مزار ہے وہیں سے ایک اِسلامک تعلیم کا ایک سینٹر جس کو مرکز کہتے ہیں وہ بھی وہیں پہ ہے اُس کے بعد جو ہے اوکھلا کی آبادی ہوئی ہے اوکھلا بھی اپنے اعتبار سے ایک مشہور شہریت حاصل کئے ہوئے ہے وہاں پہ تمام تر ضروریات کے سامان تمام تر ٹرانسپورٹ وہاں پہ موجود ہیں اور ایک وہاں پہ یونیورسٹی جامعہ ملیہ کے نام سے ہے جو کافی عرصے سے جو ہے لوگوں کی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں سیلم پور ہے جعفرآباد ہے یہ بھی جو ہے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اُس کے بعد وزیرآباد ہے اور جو ہے اُتّم نگر ہے یہ دِلّی جو ہے آہستہ آہستہ ایک اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پورا شہر بن چکی ہے آبادی اتنی گھنی اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے جو ایک شہری حیثیت اِس نے پوری دِلّی اسٹیٹ نے ایک شہری حیثیت حاصل کر لی ہے